मां स्विगी ऐप जे टोकरीअ में जाम खाधे शयूं गॾु करे रखियूं इन जेको मूंखे लॻे थो की हाणे न खपे तॾहिं उन शयुनि खे टोकरीअ मां कॾी छॾु कॾी छॾण लाइ चवा थी